करयमे अहाँके जे छै से गप गोपनीय रहय छै अगल बगलके लोक नहि सुनलक जे अपन गप करबाक रहल आसानीसँ कऽ लेलहुँ आओर फ्रेश आवाज सुनैत रहय छै ओना वीडियो कॉल सेहो ठीके छै अइ दुआरे वीडियो कॉलमे एक दोसरके देखैत गप करय छै हँ तऽ चूँकि वीडियो कॉल सबसँ नहि नहि कयल जा सकैये हँ किछु खास आदमी रहय छै तकरेसँ ने अहाँके जे छै से वीडियो कॉलपर अहाँ बात कऽ सकय छी लेकिन वॉइस कॉल जे छै